بھارتی ریاست مہاراشٹر میں واقع ضلع ناسک خواتین کی تعلیم اور بااختیار بنانے کی تبدیلی کی طاقت کے ایک قابل ذکر مثال کے طور پر ابھرا ہے گزشتہ برسوں کے دوران ضلعے کے اندر تعلیم کو فروغ دینے اور خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کے ذکر قابل ذکر نتائج برآمد ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات افراد اور وسیع تر کمیونٹی دونوں پر گہرے اثر مرتب کر سکتے ہیں یہ مضمون ناسک ضلع میں خواتین کی تعلیم اور بااختیار بنانے کے سفر کی کھوج کرتا ہے کلیدی کامیابیوں اور جاری چیلنجوں چیلنجوں کو اجاگر کرتا ہے ناسک ضلعے میں تعلیم کو بااختبار بنانے کی تحریک کا ایک سنگ بنیاد رہا ہے معیاری تعلیم تک رسائی نے لاتعداد خواتین کے لیے دروازے کھولے ہیں جس سے وہ روایتی صنفی کرداروں سے آزاد ہو کر مختلف شعبوں میں مؤثر طریقے سے اپنا حصہ ڈال سکتی ہے رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کی تعلیمی اداروں کے قیام نے خواتین کو معاشی سماجی اور سیاسی شعبوں میں فعال طور پر شامل ہونے کے لیے ضروری علم اور ہنر فراہم کیے ہیں خواندگی اور پیشہ وارانہ تربیت کے فروغ دینے پر ضلعے کے توجہ نے خواتین کو کیریئر بنانے مالی طور پر خود مختار بننے اور باخبر زندگی اور انتخاب کرنے کے لیے بااختبار بنایا ہے مزید برآں خواتین کی تعلیم نے افراد اور خاندانوں کے لیے صحت کے بے بہتر نتائج کا ترجمہ کیا ہے تعلیم یافتہ خواتین صحت سے تعلق معاملات کو سمجھنے اور ترجیح دینے کے لیے بہتر طریقے سے لیس ہے جس سے صحت مند طرز زندگی اور زچگی کے اور بچوں کی اموات کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے خواتین کی تعلیم پر ضلعے کا زور خاندانی منصوبہ بندی تولیدی صحت اور حفظان صحت کے طریقوں کے بارے میں بیداری میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے جس سے مجموعی طور پر کمیونٹی کو فلاح و بہبود میں مدد ملتی ہے بااختیار بنانا تعلیم سے با بل بالا تر ہے اور ثقافتی اصولوں اور سماجی رویوں کو حل کرنے تک پھیلا ہوا ہے ناسک ڈسٹرکٹ میں مثال تاثرات میں تبدیلی دیکھی ہے کیونکہ تعلیم یافتہ خواتین یہ خواتین رول ماڈل اور تبدیلی کی حامی بنتی ہے جس خواتین نے تعلیم حاصل کی ہے وہ اکثر صنفی دقیانوسی تصورات کو چیلنج کرتی ہے فیصلہ سازی کے عمل میں سرگرمیوں سے حصہ لیتی ہے اور خواتین کے حقوق کو علم برداری ہوتی ہے رویوں میں یہ تبدیلی ایک زیادہ جامع ماحول ہے جہاں خواتین کو ضلعے کی ترقی میں برابر کی شراکت داری کے طور پر اہمیت دی جاتی ہے